ہیلو آپ اولا کمپنی سے بول رہے ہیں میں نے کل ایک ٹیکسی بک کی تھی لونی سے نوئیڈا جانے کے لیے نوئیڈا سیکٹر ون جانے کے لیے تو اس ٹیکسی میں بہت ہی زیادہ گندگی تھی سیٹے گندی تھی اور صفائی ستھرائی نہیں تھی اور ڈرائیور نے کووڈ کے دوران ماسک بھی نہیں پہنا تھا تو یہ بہت غلط بات ہے اسے کووڈ نیئموں پالن کرنا چاہیے تھا اور ماسک پہننا چاہیے تھا اور مجھے آپ کی سروس اچھی نہیں لگی بہت مایوسی ہوئی مجھے آپ کی سروس کو استعمال کر کے میرا بہت خراب ایکسپیرئنس رہا اور آپ اپنے ڈرائیور کو کہیں کہ وہ کووڈ کے دوران ماسک پہنے اور گاڑی کی صفائی ستھرائی رکھے سیٹو کو صاف رکھے